नमस्ते हाँ कह रहे हैं कि भैया आपके होटल में क्या क्या चीज बनता है चाऊमीन ओमिन नहीं है कैसे प्लेट है बीस रुपये हमको चाऊमीन चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग बीस हम लोग है चाऊमीन दस लोग इसके बाद शाम को दाल चावल रोटी सब्जी सौ रुपये प्लेट दाल चावल का बहुत महंगा हैं हम लोग ये दस लोग हैं एक हजार हो जाएगा हाँ ये तो फ्राई होगा ही फिर भी महँगा है कितना कम वह फिर भी ज्यादा है ज्यादा तो है सलाद ओलाद देंगे कि नहीं कैसे प्लेट सलाद है

सलाद में क्या क्या है ठीक है शाम को आएँगे दस लोग हैं खाना बना के तैयार रखना नमस्ते